مذہب توہمات کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ توہمات میں ہم لوگ کچھ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جس کے ذہن میں کچھ عجیب قسم کی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں بھوت ہے وہاں مطلب کہ جانے سے نقصان ہے قبرستان ہے جس طرح سے اور بھی بہت ساری چیز ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اس ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے لیکن اصل وہم پیدا کرنا نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں مسلمان کو جو ہو ہوتا ہے ہونا چاہیے وہ دماغ کے وہم کو ختم کر کے اور سچی چیز کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کیا ہے مختصر سی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں انسان کو تو جانا ہی جانا ہے کسی کا عمر ساٹھ ہو گیا کسی کا پینسٹھ ہو گیا کسی کا ہے ستر ہو گیا لیکن سارے لوگ تو چلے گئے ہم سے جتنے بھی آئے تھے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اب وہاں میں رکھنے انسان کو تو یہ چاہیے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اس کے اس اس کے ہر حکم کے مطابق چلنا چاہیے اپنے بھی چلنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی چلانا سکھانا چاہیے یہ ایک اہم چیز ہے اس کے متعلق ہم یہ اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں